جی ہاں بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ دونوں نے ہندوستان میں فیشن کے رجحانات پر گہرا اثر ڈالا ہے لوگ فلموں کے ہیروز اور ہیروئنس کا اسٹائل فالو کرتے ہیں چاہے وہ کپڑے ہوں ہیئر اسٹائل یا انداز یا چال مجھے کچھ خاص کردار بہت پسند آئے ہیں جن کے کپڑے کا اسٹائل بہت الگ اور یادگار تھا جیسے شاہ رخ خان کا لک دل والے دلہنیا لے جائیں گے میں اس کا لیدر جیکٹ اور کیزوئل اسٹائل اس وقت بہت مشہور ہوا اور دیپیکا پادوکون کا اسٹائل یہ جوانی ہے دیوانی میں اس کی ساری اور سمپل سوٹ ہر لڑکی کا خواب بن گئے تھے باہوبلی جیسی ٹالی ووڈ فلم میں بھی روائل اور ٹریڈیشنل لکس واپس پاپولر کیے اس فلم کے کپڑے اور گہنے لوگ شادیوں میں فالو کرتے ہیں میں نے بھی ایک دفعہ جب وی میٹ والی گیت جیسے ڈریس سلوایا تھا کلرفل کرتی اور پٹیالہ شلوار پہن کر بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ فلمی انداز کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے